आं सानो जे गासैबो फरायसाफ्रानो इस्कुल जोबखांनायनि उनावहाय गोजौसिन सोलोंथाइखौ गासैबो लानो हाया मानोना गासैहाबो न'खराव आरो फरायनायनि बेसेननि फारसेबो न'खराव गैजायैफोरा माखासे आबाद मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि न'खरनि फिसाफोरखौ फरायहोजोबनो हाया आरो फरायनो हायोबाबो बिसोरो थाखा फैसानि प्रब्लेमावहाय हरनो हाया बेनिखायनो न'खरनि फालांगि मावनायाबो आरो जौगायाबाथाय बेनिखायनो फिसाफोरखौ इस्कुलसिम गोजौ थाखोसिम फरायहोनो हाहैया इस्कुल थाखोसिम फरायहोनो हानानैबाबो उनावहाय गोजौ थाखोसिम खायफा सुबुङा गावनि फिसाफोरखौ गोजौ थाखोसिम फरायहोनो हाहैया आरो फालांगियावबो बेफोरो खम जायोबा फरायनाय साख्रि बाख्रि न'खराव गैयाबा बेखायनो फरायनाया थानांगौ जाहैयो